औ हेल' नै आं नोंनिआव एसे माबा सोंनोमोन आसार बानायगौमोनहाय आंनो एसे एसे खोन्थाना हरलाय अननानै औ अननानै खोन्थाहरनाय दे आरोबाव बेबायदिनो खोन्थानानै हो जाहाथे आं बानायबावनो मोजां मोजां दे होमब्ला गोजोन्थों नोंनि बुंनाया आं बेबायदिनो मावबाय थागोन औ औ